ہمارے علاقے میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کو جن چیلنج کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے سامان کی فراہمی اور نقل و حمل کی فراہمی جو بہت زیادہ دقت طلب ہے جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے اور اس سے بھی زیادہ بجلی کی پریشانی ہوتی ہے کہ ہاسپیٹل کا سارا کام بجلی پر ہوتا ہے لیکن بجلی بہت زیادہ پریشان کرتی ہے کبھی کبھی پورے پورے دن نہیں آتی ہے اس کی وجہ سے ہاسپیٹل کے لوگ پریشان رہتے ہیں